मध्य प्रदेश के बिज़नेस के लिए धन बहुत ही आवश्यक है मध्य प्रदेश में निवेश के भी मुख्य स्रोत हैं जैसे धन आ रहा है वैसे निवेश भी होते जाता है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से बिज़नेस चलते रहते हैं और हमें उसमें बहुत ज़्यादा धन भी लगाना पड़ता है और निवेश में मुख्य स्त्रोत है ही क्योंकि हम जितना निवेश करेंगे उतना धन आएंगा और धन आएंगा तो हम अपने बिज़नेस को और बढ़ा सकते हैं जैसे कि हमें कोई कपड़ों की दुकान खोलना है तो हमें निवेश भी करना है निवेश में हमें बहुत तरीक़े से अच्छे अच्छे डिज़ाइनर पीस रखना है ताकि वो डिज़ाइनर की वजह से वो बिके और हमें धन का भी स्रोत होते रहे और हमारा यहाँ पर ज़्यादातर मध्य प्रदेश में थोक के सामान के हिसाब से दुकानें खोले जाते हैं कारख़ाने खोलें जाते हैं ताकि निवेश का मुख्य स्रोत होते रहे और हमें अपने मध्य प्रदेश में जैसे गाड़ियों की शोरूम भी बहुत अच्छे से चलती है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मॉल्स भी है तो बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पर धन कमाया जाता है और निवेश का भी मुख्य स्त्रोत होते रहता है धन होगा तभी निवेश भी होगा इसी लिए हमें बिज़नेस करना बहुत अच्छा लगता है